प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अनुसन्धान को लेकर नवाचार को लेकर कई परिवर्तन हो रहे हैं जिसके अंतर्गत जूनियर रिसर्च स्कॉलर जो कि एक पी एच डी होल्डर व्यक्ति होता है उसे उसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ देकर और नए नए विषयों पर उसका अनुसंधान करवाकर इस चीजों पर काम किया जा रहा है हम देखते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई परिवर्तन हुये हैं जैसे कि नई शिक्षा नीति को लेकर के परिवर्तन किए गए हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों की संख्याओं पर और सरकारी कामों को लेकर के कई परिवर्तन किए गए हैं जैसे कि उससे पूर्व उन्नीस सौ छियासी का शिक्षा कानून लागू था और जिसे परिवर्तित करके वर्तमान में उन शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को लागू किया गया है जिसके अन्दर कई प्रकार के पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन किए गए हैं और ये परिवर्तन जो है वो शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए काफ़ी कारगर है